آپ کسی غیر معمولی موضوع یا تخصیصی مواد پر بات کر رہے ہوتے ہے یا آپ کو زبان کی گرامر ہجے کی معاملات میں کسی قسم کی مشکل کامیاب ہوتی ہے تو زبان بولنے یا لکھنے کے دوران مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے